आंनि बयनिख्रुइ माने मोजां मोननाय नाफोरा जाबाय फिथिख्रि ना खावै ना ना खमलखाथ बेफोरखौ आं जानो मोजां मोनो माने बिदिनो एवनानै जानाय मोजां मोनो आं ओंख्रि संबा आं बांद्राय जानो सुखुवा गोदो गोदायबो बिदिनो बोरसि बोननानै आं नाखौ हमोमोन उन्दैयाव दाथ' जों गामिनिफ्राय टावनाव थाफैबाय बेफोर माबाया गोमालांबाय बाट बिदिनो आरो मानसिफोरा ओरैनो मानसिफोरा बे फोथारनि नाखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो होननानै आं सानो आरो मानोना बे गोथावसिनबो जायो जों बिदिनो बायहेरानिफ्राय लाबोनाय लकेल नङि नाफोरा लकेल माने गुबै बे जायगानि नङि नाफोरा माने जों बांद्राय बेखौ साबजानाय मोना बा थावनाय मोना